ओके करो हाँ हम रोहू मछली पसंद करते हैं और रोहू समुद्र में पाए जाते हैं ये मछली बड़ी होती है वहां पे समुद्र में कोई पानी पीकर रहती है और पानी में ही ये रहती है सबसे बड़ी मछली रोहू जो होती है ये बड़ी होती है एक एक मछली की वजनता कम से कम बीस बीस किलो की होती है हमने देखा है टीवीयों में कि हम बड़ी मछली ये नाओं पर बड़े बड़े उससे पकड़ते हैं और बड़े बड़े कांटे होते हैं ये नाव में रखी जाती हैं छोटी मछलियां जो है वो देहात भेजी जाती हैं और बड़ी मछली शहरों में खाइ जाती है वहां बाज़ार में बड़े बड़े गट्टा करके खाए जाते हैं और ये मछली जो है इसमें बदबू कम होती है इसमें बदबू नहीं होती है क्योंकि ये मछली मांस वहां मिलता नहीं वहां मांस तो खाते नहीं हैं ये मछलियां पानी पानी मछली मछली को ही खाती हैं मछली जो मछली को ही खाती है तो गन्दगी का सवाल ही नहीं उठता ये जो यहाँ की मछली है ये सब मछली और कीटाणु काल खाते हैं इसलिए मछलियां इन्हें लोग समान रूप से ये रोहू मछली जो है ये सब खाने में पसंद करते हैं लोग क्योंकि रोहू मछली और किसी रोहू मछली सबसे बेस्ट मानी गई क्योंकि बहुत बड़े बड़े बड़े समुद्र में पाए जाते हैं ये जहाजों द्वारा पकड़ी जाते है बड़े बड़े जो नौका होते हैं जो जहाजों के बनाए हुए होते हैं उसमें पकड़ते रहते हैं हमने देखा है कि बड़े बड़े कांटे पड़े होते हैं ये बड़ी मछली पड़ते पकड़ते हैं तो मछली कम से कम पांच फ़ीट की लंबी और इससे ज़्यादा ही लंबी होती है और कम से कम एक फुट दो फुट मोटी भी होती है ये मछली शुद्ध और सही दिखाई पड़ती है क्योंकि वहां कीड़े मकौड़े तो होते नहीं मछली को ही मछली खाती है और कोई मछली खाती नहीं है और यहाँ की मछली देशी मछली है कीड़े मकौड़े खाते हैं गन्दगी में रहते हैं लेकिन जो समुद में मछली पाई जाती है वो मछली कभी गन्दी नहीं होती उस मछली में आप जहाँ जहाँ दिखती हैं बाज़ारों में खंड बना बना करके और तो ये मछली में बदबू नहीं आती है और ये देशी मछली जो है ये कीड़े मकौड़े खाते हैं तो इसमें बदबू आने लगती है लेकिन जो समुद्र में मछली पाई जाती है वो उसमें बदबू नहीं आती है क्योंकि ये एक सब्ज़ी के रूप में खाई जाती है जैसे मछली का नाम ही नहीं लिया जाता है वहां सब्ज़ी के में बोली जाती है और ये यहाँ जो है मछली मछली का काम कैसे देखो वहां मछली नहीं बोलते वहां लोग इसको सब्ज़ी के हिसाब से खाई जाती क्योंकि इसमें बदबू नहीं होती है दूसरी मछलियों में दुर्गंध पाई जाती इन मछलियों में दुर्गंध नहीं होती क्योंकि हमने देखा है बड़ी अगर ज़्यादा दिन की मछलियां है छोटी छोटी मछलियां आती हैं रोहू वगेरह पटना वगेरह तो यहाँ अगर ज़्यादा दिन महीनों चलती हैं गाड़ियों में यहाँ आकि तो बदबू करने लगें लेकिन यहाँ की मछली एक रात ही नहीं रुक सकती मछली में बदबू आने लगेगी और वो मछली जो आती है वो बर्फ में लग कर आती भी है और बदबू नहीं करती है यहाँ की मछली दुर्गंध आने लगती है चाहे जितना उसको छुपाओ चाहे जैसे उसको फ्रिज़ वगेरह में रखो लेकिन वहां की मछली जो है चाहे फ्रीज में ना रखो लेकिन ऐसे खुला ही रख दो अगर हल्दी वगेरह लगा करके मसाला लगा करके तो ये मछली अपने आप सही रूप में बची रहेगी क्योंकि हमने देखा है मछली ये सही मछली है इसमें दुर्गंध नहीं आती क्यों ये कीड़े मकौड़े खाते नहीं ये बीमार नहीं होते ये मछली बहुत बड़े समुद्र में पैदा पाई जाती है जो जहाजों के बड़े बड़े जहाजों से पकड़ी जाती है और उसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं जैसे मछली की तो लंबाई चौड़ाई ही ही बड़ी बहुत बड़ी है जो बहु बहुत बड़ी होती है और